میں سفر کے لئے تاریخی مقامات پر جانا پسند کرتا ہوں تاریخی مقامات پر اجداد کی تاریخ معلوم کرنے میں دلچسپک دلچسپی ہوتی تھی خاص کر تاج محل لال قلعہ کی تاریخ جان کر میری جستجو اور بڑھ گئی جب بھی میں سفر کا پل جانا چاہوں گا تاریخی مقامات پر ہی جاؤں گا